नमस्ते सर अर्रे हमको त गंगा जी जाना है घूमने के लिए कितना पैसा लगेगा बता दीजिए की कितना लगेगा नया ठीक है तो हमको आठ दिन के लिए जाना है अर्रे गंगा जी के स्थान पुरा घूमने का मन कर रहा है चलिए सुबह में जाना है सुबह चलेंगे और एक हफ्ता लग जाएगा आने के लिए हाँ हाँ ठीक है रहेंगे चलिए सुविधा है तो ठीक तो है वहाँ पर रूम मिल जाएगा खाने पीने के लिए पैस खाने पीने के लिए पैसा कितना लग सकता है आ उससे आगे जाएंगे तो अर्रे ग गंगा जी का स्थान बहुत दूर तक ले वहाँ पर है तो हमारे पास बच्चे हैं तो भी जाने के लिए कहते हैं तो उन लोगों को भाड़ा लगेगा तो बच्चों लोग का कितना पैसा लगेगा कुछ कम कर दीजिए ठीक है तो उसको भी बताइए की कितना लगेगा

नमस्ते सर